आङो जिउ राहा लामाखौ जिउ खांनायनिखौ खान्थिखौ आङो दिनै बै समनिफ्रायनो आङो मेरिस जानायनिफ्राय आङो अरायबो आङो गथ'फोरनि थाखाय जोंनि इयुन संसारनि थाखाय बिसिनि थाखाय रैखाथि जालांनांगौ गाबथानो थाखाय मोजाङै आङो बिदिनो माब्लाबाबो आंहाथ' जेबो गैया एमप्लइ गैया साख्रि बाख्रि गैया हा हुआबो बिदिनो थोजासेखिनि गैया खेति आबाद खालामनानैबाबो जा दङ आङो बे दब्लायसे दब्लायनैखौबाबो बिगासे बिगानैजोंनो आङो कस्त' मस्त'यैबाबो आङो उननि जिउ खांनायनि केरियारनि राहाखौ आङो मोजाङै मोजां जालांथों नंनानै कस्त'यैब्लाबो आङो दिनैसिम बिदिनो जुजि जुजि जुजिबोगासिनो दं आंनि बे आंहा माने नखराव माने आंहा थोजासे रांखावरिबो गैया आरो हा हु बाख्रि बेफोर गैया आंनाव बेफोरबायदि साख्रि गैया बे हिसाबै आङो कस्त'यैबाबो आं बब्बा समाव हाजिरा मावनानैबाबो बब्बा समाव आङो न'नि आबाद खालामनानैबाबो बिदिनो दुब्लिनि आबाद खालामनानैबाबो आरो जा बारि खलबसे दङ बारि बिदिनो एक देर बिगासो दं थेवबो आङो एफाग्राब मावनो हाया बे हिसाबै आङो बिदिनो मोसौजों हालेवनानैबाबो कस्त'यैबाबो बिदिनो आङो दिनैसिम नैबे थांनाय मेसेङावबो आङो बिदिनो बायदिसिना भिन्दि फोरला बायदिसिना जा मोनो जोगोनार फान्थाव आलु आरि बेफोरखौ फसल आबाद खालामदोंमोन बेनिफ्राय आङो मोननाय जादों बेवाहाय एसे गावनि आन्था बेफोरखौनो आं लानानै बे उननि केरियारखौ आङो फिसाफोरनि थाखाय बा आंनि बे नखर संसार सोलिलांनायनि थाखाय आङो बेखौनो कस्त' मस्त'यैबाबो आङो बिदिनो मावनानै बिदिनो दिनै इसे गाबोन इसे बिदिनो एसे एनै बुथुमनानैबाबो आङो बिदिनो गावनि आंनि बिसिनि एकाउन्टआवबाबो इसे बिदिनो बब्बा समाव बिदिनो दुइ हाजार एख हाजार बेफोरबायदि आं एकाउन्टआव दोनो दोननानै आरो आङो थांखि लागासिनो दङ बिदिनो आंहा फिसा सासेल'नि दारै आङो उननि केरियारनि थाखाय आङो फिसानि थाखाय आङो बेंक एकाउन्ट गैयिलाय आं बेंक एकाउन्ट खुलिनानै आंनि फसल आबादनि जा मोनो थाइसे थाइनै बा बाजाराव फाननाय बेफोरखौ आङो एसे एनै बुथुमनानै जमा खालामनानै बिदिनो उननि केरियारनि थाखाय फिसाफोरनि थाखाय आङो बिदिनो बेंकआव आं एकाउन्ट खुलिनानै दोननो आसा दङ मिजिं दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो दैलां बोथोरावबो आङो दानियाव आङो बिदिनो उननि केरियारनि थाखाय आंनि थाखाय जिउ खांथिनि थाखाय आङो राहाखौ आं नाजागासिनो दङ बेबायदिनो आं नै देग्लायबो दैलाङाव दानि दैलां सिजन फैगौआव माइ गायनायनि एसे आं थागथियारि खालामदों बेखौबो आं थेक्टर आरि ओ होखाजोबबाय बेनि उनाव आङो माबा मोसौ हालिसेजोंनो आङो कस्त' मस्त'यैबाबो एसे हालेवनानैबाबो आङो बिदिनो मोजां फसल आबादखौ बे दैलांनि माइ मोनगोन बेफोरखौ आं एसे मोजाङै थागथियारि खालामनो सान्दों बेनो आंनि थांखिया आंनि जोबथा थांखिया माने बेनो आंना मावनानै साख्रि बाख्रि गैयि हिसाबैलाय मावनानै बेफोरबायदिनो आङो एसे एनै दिनै थाइसे गाबोन थाइसे एसे बिदिनो दिनै थाइसे दोननानै गाबोन थाइनै दोननानै बेफोरबायदि जमा खालामनानै आङो बेफोरबायदिनो आङो फसल आबाद माबाखौ आङो खालामनो सान्दों आं दैलांबाबो बिदिनो आं बारिखौ एसे बिदिनो सार्स खालामनानै मोसौ मानैजोंनो आं सार्स खालामनानै आं बिदिनो मैगं थाइगं गायनो बिदिनो थांखि लानाय जाबावदों उननि जिउखांथिनि थाखाय खांनांखागोबोन बिदिनो मानसिनि माबाया बिदिनो मावनानै जाखानांगौ हिसाबै साख्रि बाख्रि गैयिलाय आं बेफोरबायदि साननानै बेखौनो साननानै दङ उननि केरियारनि थाखाय आरो